असांजे असांजी सिंधी ॿोलीअ जा जेके स्थानीय लोक गीत आहिनि उहे ॾाढा ऐं ॾाढा सुहिणा सुहिणा गीत आहिनि हुननि मां हिकिड़ो ऐं जीअं असां हमेशह गाईंदा आहियूं सिक में ओ सिक में ऐं मोर थो टिले राणा मोर थो टिले हिन जे अलावा असांजा सिंधी लाॾा हूंदा आहिनि जिन्हनि खे असां ॻाईंदा आहियूं शादीयुनि ते ॾिख जे राति लाॾे मुंडियूं घणा आयूं सोवण अचरनि ॼणियूं करे त एतिरा सुहिणा सुहिणा इहे असांजा लोक गीत हूंदा आहिनि जॾहिं बि असां हिन खे गाईंदा आहियूं त माण्हू ईअं मस्ती में झूमंदा आहिनि नचंदा आहिनि त ऐं जीअं हो जमालो असांजो हिकिड़ो ॾाढो ई मशहूरु स्थानीय असांजो लोक गीत आहे हो जमालो हिकु सोन जो रुपियो अहिड़ा सुहिणा सुहिणा घणई घणेई असांजा लोक गीत आहिनि जंहिं ते असांखे फ़ख़्रु आहे असां जिन ते नाज़ कंदा आहियूं